जों बिदिनो आबाद मावनो बिदिनो सरकारनिफ्राय एसे एनै लुबैखायो नालाय आमफ्राय मोसौफोर मोनो बिदिनो आबाद माबा मोसौफ्राबो ओन्दैनिफ्राय न'वाव फिसिबा मानसिफोरा मानसिफ्रा जेरैबा जेरै मानसिफ्रा उन्दैनिफ्राय माबा खालामो माद लायो नालाय बेबायदिनो बे मैसोफ्राबो ओन्दैनिफ्राय लाबा मानसिनि माबाफोरा बुंबा एसे माद लायो आरोखिना जेनेबा बिराद अख्रा खालामबा माबा मोनसो गुमबा माबा होनबा इसोदबो माद लायो माबा जाहैयो आरोखि जेरै हमदो ओन्दैनिफ्राय मानसिफ्राबो फोरोङो नालाय बिसोदबो बेबायदि जाहैयो आरखि ओन्दैनिफ्राय मानसिफोर थाबा मानसिनि मायदि माद लायो आरो अख्रा खालामा आमफ्राय जोंबो बिदिनो माबा मा गुरै मानसिफ्रा बिदिनो आबाद मामाबा माबा मोनसे माबा एसे सरकारनिफ्राय एसे एनै लुबैखायो आरो मोनगोनखोमा होन्नानै सानो जोंबो गरिब मानसि नालाय जोंबो माबा मोनसे सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबा हामगौ सानो माबा मोनसे माबा होबा हामगौ सानो जोंबायदिया गोरिब मानसिया आरखि दाथ' नै बिदिनो माला समगोन माला समा बिदिनो मोनगोन बिराद आसा खालामो मालाबा समाव मा जागोन बिदिनो सरकारनिफ्राय एसे एनै मोनबा हामगौ सानो आरो जोंबा बिदिनो आबाद जोंनाथ' एफा गैया नालाय एसे एनै आबाद मावनानै जायो जों न'वावनो गरिब मानसि एसे एनै माबा माबि खालामनानै एसे एनै खुनुरुखुम बिदिनो सलिनो हायो सरकारनिफ्रायबो बिदिनो मोना जेबो मोनबा हामगौ सानो एसे एनै